हॅलो

हांव कास्टींग डायरेक्टर हांव कास्टींग डायरेक्टर राजदीप नायक उलयतां आं तुमकां आमी फोन केलो इतलेच खातीर की आमी तुमच्या म्हणजे तुमी आमकां एज अ एक्टर म्हणून जाय आशिल्ले तुमच्या रोला खातीर तुमकां रोल आसा एक म्हणजे आमी एक सिर्यल करतात तेतून एक सिर्यस बायल जी घरान खूब मस्ती करता झगडटा अशे बायलेचो रोल आशिल्लो सो तुमकां तुमी इंन्ट्रेस्टेड आसतली ती हय ताची ताजी एज आसा पळय ती सादारणांत चाळीस वर्सांची अशी आमकां जाय सादारण तुमी तितल्या वर्साची आसतली न्हय ही आमची हांगां जातली पेडण्या जाता पेडण्या दोन दिसाची शूट आसा आनी तीन दिसाचे आमी फोंडा करता

हय आमचे गाडयेची वेवस्ता तुमच्या खातीर वचपा खातीर आसतली आनी तुमचे खावपा जेवपाचे वेवस्ता आनी कोस्ट्यूम हें सगळें तुमकां आमी हें करतले फक्त तुमी आ आवाज आमी पर डे फाय थावजंड पे करता पर डे पे करता हय तुमी एग्री आसा न्हय प्लीज आमचो मदीर वेबसायट म्हजो ई मेल आसा कला राजदीप एट द रेट जीमेल डॉट कॉम हाचेर मातशें धाडून दियात आनी आमी मागीर तुमकां रोखडेंच कळयतां